हां तव्हां केरु अछा अछा अछा तव्हां ॿियो किथे ॾिखारियो आहे छा पहिरीं अछा तव्हां ॿुधाए सघो था तव्हां कहिड़ी गोरी वरिती ऐं घणनि ॾींहनि खां हीउ हले पियो मतिलबु पेट में सूरु अछा टे चार ॾींहनि खां पए पियो ऐं हे हू कहिड़ी गोरी वरितव तव्हां अछा अछा तव्हां हिकु कमु कयो मां सुबुह मतिलबु हींअर तव्हांजो नालो ऐं अपॉइंटमेंट लिखाए लाहियो मां तव्हां सुबुह मुंहिंजी डिस्पेंसरी में अचो सुबुह जो मां नवें खां ॿारहें बजे ताईं हूंदो आहियां डिस्पेंसरी में ई ऐं पोइ ॾींहं जो मतिलबु हिक खां पंजे ताईं मुंहिंजी डिस्पेंसरी खुलियलु आहे तव्हां अपॉइंटमेंट लिखाए करे कॾहिं बि हिननि तव्हांजे तव्हांखे जेको टाइम सूटेबल लॻे कॾहिं बि तव्हां अचो त हिन में छा मतिलबु ही पेट जो सूरु अॼुकल्ह पाणीअ सां बि थी रहे थी रहियो आहे छो की पाणी बि ख़राबु अची रहियो आहे त मूंखे छा तव्हांखे हिकु बार चेक अप चेक अप करिणो पवंदो ऐं तव्हांखे हू छा तव्हांखे मतिलबु कोई टेस्ट वग़ैरह बि कराइणा रहंदा त मां हुन वक़्तु लिखी ॾीदोमांव त तव्हां हथो हथु कराए अचिजो ऐं रिपोर्ट बि शाम ताईं मिली वेंदव त हू बि ॾेखारे वञिजो बाक़ी नोर्मली मां इन्हनि जी जेकी बि नोर्मली वग़ैरह गोरी रहंदी आहे मां उहा ॾेई लाहींदोमांव ऐं जेके बि टेस्ट वग़ैरह थींदा नोर्मल जेके टेस्ट थींदा आहिनि ब्लड टेस्ट वग़ैरह हिकु बार मतिलबु खून टेस्ट वग़ैरह कराइणो हूंदो त मां पंहिंजी मतिलबु चेक अप करे करे अगरि ज़रूरत हूंदी त मां लिखी लाहींदमि त तव्हां हथो हथु कराए अचिजो ऐं इहे सभु असांजी डिस्पेंअसरी तां ई फ़्री में मतिलबु फ़्री शुल्क में थी वेंदव त काई चिंता जी ज़रूरत कान्हे तव्हां सुबुह अचो पर उन खां पहिरीं तव्हां अपॉइंटमेंट वठी अचिजो हिकु बार त मुंहिंजो शेडयूल छा थोरो बिजी रहंदो आहे त मां ईअं न त कान ॾेई पाईंदमि तव्हांखे टाइम ठीकु आहे न तव्हां तव्हां पंहिंजो नालो ऐं हू छा चइबो आहे पंहिंजो नालो ऐं तव्हांजी तव्हांजो नालो ऐं तव्हांजी एड्रेस लिखाए लाहियो त तव्हां किथे पिया ॻाल्हायो ऐं पोइ सुभाणे मां तव्हांखे टाइम ॿुधायां थो की घणे बजे अचिणो आहे अछा हलो ठीकु आहे तव्हां सुबुह मतिलबु यारहें ताईं अची सघंदा फ़्री आहियो हा त तव्हां सुबुह यारहें बजे अची वञिजो मां तव्हांजो हिकु बार चेक अप करे करे अगरि कोई काई दिक़त न हूंदी त सुठो आहे मां तव्हांखे गोरियूं ॾेई लाहींदमि हिकु ॿ ॾींहुं वठिजो ऐं उन खां पोइ कोई चेक अप वग़ैरह मतिलबु कोई टेस्ट वग़ैरह कराइणो हूंदो त मां उहो बि तव्हांखे टेस्ट वग़ैरह बि लिखी ॾेई लाहींदमि तव्हां उहो ई असांजी डिस्पेंसरी मां ई थी वेंदो ऐं शाम ताईं तव्हांजी रिपोर्ट बि अची वेंदी त मां उहो बि हथो हथु शाम जो ई चेक करे लाहींदमि हन हा त काई डप जी ॻाल्हि कान्हे बाक़ी कोई दिक़त कान्हे सुभाणे अची वञिजो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे